हांवें अमॅजोना वयल्यान एक कुर्ता ऑर्डर मारिल्लो तो कुर्ता म्हाका खूब आवडलो त्या कुर्ताची बरी खूब बरी क्वालिटी आशिल्लो त्या कुर्ताचो कुर्ताचो जो रंग आसलो जो त्या इमेजीर सायटीचेर दाखयल्लो तसो आशिल्लो ताचें ताचें ताचें प्रायस लेगीत म्हज्या बजटांत आशिल्लें